योगा कयने सऽ हमर सभ के जे शरीर के रोग बीमारी होइ छै ओसब दूर भय जाइ छै योगा हमरा सभ के बहुत लाभ दै छै योगा केलाके बाद हमर सभके मानसिक तनाव जे होइ छै ओहो दूर होइ छै योगा केलाके बाद हम सभ भरिदिन हमर सभके दिमाग फ्री रहै छै एहन कोनो तरहके दिमाग मे टेंशन नहि आबै छै जे हमरा सभके ओ नुकसान पहुँचाबे छै योगा हमरा सभके बहुत नीक चीज छियै जे कि हर आदमीके करना चाही योगा केलाके बाद एक अलगे चीज महसूस होइ छै योगाके फायदा बहुत छै जे कि हमरा सभके हर आदमीके करना चाही योगा केला सऽ कोनो रोग बीमारी उत्पन्न नहि होइ छै हमर शरीर स्वस्थ रहै छै ने सर्दी ने माथा दर्द ने कमर मे दर्द ने घुटना मे दर्द आओर शरीरके बहुत फुर्ती पहुँचाबै छै योगा बहुत नीक चीज छै जेकि हर दिन होना चाही